भारताची राजभाशा म्हणजे हिंदी आनी दुसरे म्हटल्यार आनी दुसरी म्हटल्यार सामान्यपणान आमच्या भारतान उलयता त्यो हिंदी मराठी कोंकणी इंग्लीश अश्यो खुबश्यो संस्कृत सुद्दां अश्यो भाशा आसा जे ह्या आमच्या भारत देशान उलयल्ल्यो वयता चडशी हिंदी ही सगळीच कडे उलयल्ली वयता आनी इवन इंग्लीश आतां इंग्लीश सगलीच कडेन आतां जायच पडटा मागीर एज्युकेशन हितून सुद्दां इंग्लीश हिंदी मराठी हे कंम्पलसरी सबजेक्ट्स आसता